अगर समय एक यात्री बस की बात करूँ तो कई सारे अलग अलग बसेस अपनी अपनी अलग अलग सुविधएँ लोगों को लिए एवं यात्रियों की लिए देते हैं लेकिन अगर से हम उत्तर प्रदेश के आम बसों के बारे में बात करें कि इसमें कैसी सुविधाएँ होती हैं तो अगर से हम नगर निगम के बसों जिसको उत्तर प्रदेश में डिपो के नाम से जाना जाता है उन डिपो बसों की बात की जाए तो यह लाल कलर की बस उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में चलती है जो की सरकारी बसेस होती हैं इसमें चालक एवं कंडक्टर की ड्रेस भी मौजूद होती हैं इसमें चालक और कंडक्टर दोनों ही ख़ाकी कलर का वस्त्र पहनकर के अपने कार्य को करना प्रारम्भ करते हैं इसमें जो भी व्यक्ति जाते हैं उन्हें सीट प्रदान की जाती है एवं सभी यात्रियो की टिकट भी काट करके उन्हें सरकार की तरफ से ही उचित टिकट मुहैया कराई जाती है इन बसों में सफाई का ख़ास ध्यान दिया जाता है इन बसों की सीट बहुत ही अच्छी होती है एवं बगल में खिड़की भी अच्छी तरीके से साफ सुथरी मौजूद होती है हमारे सामान को रखने के लिए हमारे सीट की ऊपर की बर्थ में ही जगह होती है जहाँ पर लोग अपने छोटे मोटे सामानों को रखा करते हैं एवं हमें अपने बड़े सामानों को रखने के लिए बस के ऊपर का एक भंडारगृह होता है जहाँ पर सभी बड़े बड़े सामानों को रखा जाता है